दिल्लीअ में हाणे इलाही संगठन ठही विया आहिनि ऐं यूनियनूं इलाही ठही वेई आहिनि हाणे माण्हुनि खे कोई एतिरी माना उहो नाहे जीअं कोई कमु थो करे टे मतलबु यूनियन ठही वेयूं आहिनि मतलबु जीअं कि ट्रेड यूनियन ठहियल आहे त हुन में माण्हुनि खे ॾाढी हेल्प थी मिले लेबर यूनियन आहे ऐं हुन में बि माण्हू माण्हू खे मतलबु ॾाढो फ़ाइदो आहे कोई काथे कमु थो करे त जीअं कोई हुते उन्हनि खे पैसो नथे ॾिए त उहो मतलबु यूनियन में वञी ॻाल्हाए थो ऐं यूनियन में इलाही ॿुधंदा आहिनि ऐं ॿुधंदा आहिनि त उहो वरी जिते बि असां कमु था करूं फ़ैक्ट्री में पोइ यूनियन वारा असांखे एतिरी मदद था करनि त अॻिते उहो वञी करे असांखे उहो मतलबु पैसो वठी ॾींदा आहिनि थोरो पैसो कमीशन खाईंदा ज़रूरु आहिनि यूनियन वारा असां खां ऐं असांखे पैसो वठी ॾींदा आहिनि ऐं अखि असांखे जीअं कमु था कढी छॾंदा आहिनि असांखे कमु था छो कढियो ऐं हिन ख़ातिरि असांजी सरकारि उते मतलबु जीअं कोई मजिस्ट्रेड वेठो हूंदो आहे यूनियन में कोट ठहियल हूंदी आहे अलॻि सां हुते हुते ॿुधंदा आहिनि ऐं चङी तरह ॿुधी करे फ़ैसिलो कंदा आहिनि कि तव्हां हिनखे कमु था छो कढियो आहे छो हिनखे त तव्हां खां तव्हांखे छो परेशानी थी हिन खां इहो कमु नथो करे छो नथो करे ऐं मतलबु करे थो त तव्हां हुनखे हुनजो हक़ु त हक़ु त छो नथा ॾियो ऐं हिन ख़ातिरि हाणे मतलबु पहिरों वारो टाइम उहो कोई पहिरियों न थींदी हुयूं हाणे मतलबु ॾाढो फ़ाइदो थी वियो मतलबु यूनियन खां असांखे एतिरो फ़ाइदो आहे कि असांजो कोई बि फैक्ट्री वारो या काथे बि असां कमु था कयूं उहो असांजो पैसो नथो मारे सघे हाणे यूनियन खां असांजी मतलबु यूनियन असांखे पैसा वठी थी ॾिए उहो मतलबु केस कोट में इयं कोट मतलबु थींदी आहे लेबर यूनियन कोट थींदी आहे उतां असांखे मतलबु हाणे पैसो वठी थी ॾिए